جی ہاں میں ڈیلی ہر صبح دوڑتا ہوں اور دوڑنے دوڑنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور دوڑنے سے میرا مائنڈ فریش رہتا ہے اور اس سے صبح تاروں اور تاز ہوا اچھا لگتا ہے اور دوڑنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جیسے پھپڑا میں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اسٹیمنا بڑتا ہے ہر درد بیماری ہر ایک چیز ٹھیک ہو جاتی ہے اس لیے مجھے دوڑنا بہت پسند ہے اور دوڑ ایک زندگی کی طرح ہے جو اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتی ہے اور دوڑنے سے انسان کا سب بیماری ٹھیک رہتا ہے اور دوڑنے سے نہ کی سریر بلکہ دماغ بھی اسٹرانگ رہتا ہے اس لیے دوڑنا مجھے پسند ہے اور دوڑتے میں صرف صبح ہی نہیں جس دن مجھے وقت ملتا ہے میں سام کے وقت بھی دوڑ لیتا ہوں اور دوڑنے کے اور بھی بہت فائدے ہیں اور جب دوڑتے دوڑتے میں خوب پسینہ چلتا ہے تو گھر جا کے نہانے وقت مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور اور بھی دوڑنے کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ دوڑنے سے آپ کم فٹ رہیے گا اور دوڑنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں دوڑنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس لیے روز صبح سام دوڑنا چاہیے